नोंथांमोननिसिम आं खावलायनाय जाहरबाय जेनोबा आंनि जेन'बा आं संनाय खावनाय समावहाय जेनबा आङो मालाबा बिदिनो थावफोरजों बेरदेर जायो बा मालाबा अरखि दांब्रयो बेवहाय थिफुनाय समाव जोङो बिदिनो मालाबा मुलि बायदिसिना होबाय मुलिफोर बिदिनो मालाबा मलमफोर बा हाग्रानि मुलिफोर देनानै गुसु जानायनि थाखाय होनाय जायो आरो ओमफ्राय बेफोरजोंनो जोङो बिदिनो मालाबा समाव बे मुलिफोरखौ थिफुनाय मानायफ्रावथ' अर खामनानानै थिफुनायावथ' आलौवो नालाय बिदि आलौनायाव जोङो बिलाइ गोथांफोरखौ होयोबा जोंहा एसे थान्दा जानाय जायो आरो आलौनायफ्रा गायो आरो जोङो बिदिनो मालाबा दैफोर रोगानाय बा खामानिफोर मावनायफ्राव गादलिन बायनानै आथिं उथिं गाहेनाय जायो बेफ्रावबो जोङो एसे मालाबा डाक्टारफोरजों बिजि थुजानाय जायो आरो बिदिनो मलमफोरबो फुननाय जायो आरो जोंहा बिदिनो फिसा बुरजा हिसाबै जों हाखु दाखु खामानिफोरखौ मावनाय जायो नालाय बिदिनो फरायनायफ्राव फिसाफ्रा मालाबा फुङावनो फरायनो थांनाय जायो बे फरायनो थांनायफ्राव जोङो हाखु दाखु संनानै जाहोनाय समफ्रावनो मालाबा बिदिनो आखाय आगोमोरनानै गोग्लैबायनाय जायो बे गोग्लैनायावनो जोंहा बिदिनो मालाबा ओंख्रि गुदुंफोरा रेजेरनाय जायो बेहायो थिफुबायो आरो बे थिफुफ्राव जों मलम होनानै लायो बा बिदिनो बिलाइ गोथांफोर देनानै होनानै लानाय जायो आरो जोङो जोंहाथ' बिदिनो हिन्दु समाजनि मानसि नालाय हिन्दुनि मानसिफोर बिदिनो मालाबा समाव फुजा फाथलफोर होनांगौ जायो बे फुजा फाथलाफोर होनाय समावबो जों मालाबा हास्लाबै समाव जों हास्लाब होनांगौ जायो फुंफ्रावनो फुंजा सानजा मावनानै दांनानै जाहोखां लोंहोखां फिसाफोरखौ आरो जोंहा बिदिनो आथिं आखाय लोरिनाय समफ्राव जों मालाबा बिदिनो सागागौबा एसे थाब थाब सागानाय जायो सागागोन खोमा साननानै बिदिनो बिलाइ गोथांफोरनि मलमफोर बिदिनो माबाफोर नानानै लानाय जायो आरो जोङो बिलाइफोरजों अर हांनानै बा थावफोर फुननानै बिलाइ गोथांफ्राव बिदिनो इन्दि बिलाइ बायदिसिना बा खानारि बिलाइफ्राव जों बिदिनो फुननानै थाव फुननानै अरफ्राव हांनानै जों नानानै लानाय जायो आरो आथिं आखाय लोरिनाय समफ्राव जोंहाथ' मा खालामनो मावग्रा मानसिफोरबो गैया नालाय मावनांगौ जायो मावनो हाया हाया बाबो मावनांगौ जायो देहाफोरखौ लानानैबाबो बुद्रुसोमनानै मावनांगौ जायो आरो रावबो मावफाग्रा मानसिफोर गैया नालाय दा बेखायनो नोंथांमोननिसिम जों खावलायनाय जायो आरो जोंहा जेब्लायबो बिदिनो मावनानै दांनानै जाग्रा मानसि नालाय मावनांगौ दांनांगौ जानांगौ जायो सानाय सुनायफोरबाबो जों गवा जायो आरो बिदिनो थाखा फैसाफोर मालाबा फरायनाय समफ्राव फिसाफ्राबो बुरजा जाबाय फरायनायफ्रा फिसाफ्रा साब्रै दाथ' जेनोबा बर्थमान साथामानो फरायनाय जायो आरो फरायनाय समफ्राव जों बिदिनो गामिफ्राव सोरबाफोर रिन दाहार हरनो हानाय मानसिफोरनाव जों बिदिनो बिनानै लायनानै फिसाफोरखौ फोरोङो हावलर बावलर लायनानै बा मालाबा सुद लानानै फोरोंनांगौ जायो जोंहा उफाय गैया मालाबा बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावनानै बाबो फोरोंनांगौ जायो बिदिनो आं माबेबा समफ्राव जि जोम फोरबो दायो आरो आं जिफोरबो दानाय जायो बर'नि फिसा नालाय जिबो दानांगौ जायो जोंहा जि दानानै बिदिनो फानो आरो बिदिनो मालाबा जौफोरबो हिन्दु मानसि नालाय जौफोरबो संनानै फाननांगौ जायो आरो जोंहाथ' दा माथो उफायबाव हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा मानसिफोर जेबो उफायानो गैखाया बिदिनो हानाय समाव मावनानै जानांगौ जाहैबाय हायै समावथ' थानांगौआनो जाहैबाय आरो दा बेखौनो नोंथांमोननिसिम आं रायलायनानै दोनथ'नाय जासिगोन